ایمزون سے میں نے ایک پائی کمپنی کا پلاس پرچیز کرا جس نے بہت جلدی زنگ پکڑ لیا اور بہت زیادہ جام ہونے لگا اس کی پروڈکٹ کوالٹی بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اس کا جو گریپ ہے وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دی ہے اس نے گریپ نے اور اس میں جو ہے اس کی جو پکڑ ہے گریپ پلا پلاس کی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ کچے لوہے کا بنا ہوا ہے جس میں ٹمپر نہیں ہے اس سے اگر ہم نے ہائی کوئی ہیوی چیز کٹ کری ہے تو اس میں نشان بن گیا پلاس کے اندر